हां जी में रमेशु मोबाईल दी हट्टी थमां बोल्ला नी हां जी तुस कु'न अच्छा फोन ठीक कराने ई दित्ता हा ते केह् थुआढ़े फोनै ई केह् प्राब्लम ऐही अच्छा अच्छा ओह् ते खरी ऐ बा ओह् बड़े आए हे लोक देने ई कल्ल तुस इ'यां नांऽ शां पता शता सनाओ पर्ची उप्पर लिखे दा होना नी अ'ऊं तुप्पना सनाओ तुस अपना नांऽ ते ऐड्रैस सनाओ हां अच्छा अच्छा अच्छा एह् कल्ल तुस अपनियै मम्मी दे कन्नै आए दे हे ऐ निं हां खरी खरी अच्छा थुआढ़ा फोन अजें मैडम जी होए दा ते नेईं ऐ एह् टैम लग्गी जाने फ्ही बड्डा कम्म ऐ ओह् चार्ज नहां होआ दा ओह् कुछ जैक्क दी प्राब्लम ही ओह् ते में पाई ओड़ेआ दा ते इस्सी फ्ही थोह्ड़ी चिर असें भी आपूं बी दिक्खना पौंदा भाई कम्म करा दा ठीक नेईं ते फ्ही कंपनी आह्ले ई आखना पौंदा ते अज्ज ते नेईं होई सकदा इ'यां बी अज्ज बड़ा कम्म ऐ इत्थै ते बसाखी ऐही ते दपैह्री धोड़ी हट्टी बंद ही खु'ल्ली हून मैडम जी हून ते बंद होई दी हट्टी हून भी कल्ल खु'ल्लनी सवेरे कल्ल ध्याड़ी दा टैम ते लग्गी जाना मे दे शे दा इक पार्ट नेहा मंगाए दा कंपनी थमां ते ओह् आवै दा ऐ कल्ल पुज्जना सवेरे इक बारी पुज्जी जंदा हा निं फ्ही तौले गै होई जाना कम्म ते फ्ही तुस इक कम्म करेओ कल्ल मिगी दपैह्रींफोन करेओ शामीं धोड़ी शामीं कोई चार पंज बेल्लै ते कल्ल कोशिश करङ कल्ल होई जाह्ग ठीक ऐ ते तुस मिगी इक गल्ल सनाओ हां थुआढ़े फोनै ई इ'यां बंद कि'यां होएआ हा एह् कुतै पानियै पुनियै डिग्गेआ हा केह् चक्कर होएआ हा अच्छा अच्छा थुआढ़ा चार्जर ते ठीक ऐ निं हां तुस इक कम्म करेओ कल्ल चार्जर बी लेइयै आएओ ठीक ऐ निं हां ते बाकी ओह् ते निं ऐ कोई हून इ'यां ते फोन बी थुआढ़ा मिगी इ'यां लग्गै दा माडल पराना गै ऐ ते एह्दे पार्ट बी निं हे थ्होआ दे माडल पराना ऐ थुआढ़ा किन्ने साल होए दे फोन लैते दे पंज सालें दा उ'ऐ एह् माडल बंद होई दा नी मैडम जी दिक्कत पता केह् पवै दी ऐ ते एह्दे जेह्ड़े ओरिजनल पार्ट होंदे नी ओह् थ्होआ दे निं हैन ते फ्ही हून में कंपनी कंपनी शा इ'यां दूए पार्ट मंगाए दे हैन हून दिक्खो उ'नें ई लाइयै ते पता चलना ऐ भाई ओह् कम्म करा दे नेईं करा दे तां अं'ऊ आक्खै ना कल्लै ई ध्याड़ी लग्गनी ऐ अएं माडल पराना होई जा नी जिसलै ते फ्ही ओह् औंदे निं हैन पार्ट नुआढ़े हां हां हून तुस इस बारी दिक्खी लैओ ठीक कराई लैओ इक्क बारी इ'यां हून ठीक ते होई जाना बा जादा चिर धोड़ी चलना निं ऐं हून भी हां ते समान कल्लै ई ध्याड़ी अ'ऊं ठीक करगा इस्सी ते फ्ही ठीक होई जाह्ग ते फ्ही गै फ्ही तुस आई जाएओ हां मिगी फोन करी लैएओ नी कोई दो त्रै बजे धोड़ी ते नेईं ते फ्ही आई जाएओ तुस पंज बजे हारे हां कोई निं अ'ऊं कल्ल सनागी अ'ऊं

ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही खरी